ञारां फरवरी उन्नी सौ नड़ीनवें पंदरां सितंबर दो ज्हार त्रै इक जनवरी जो ज्हार चार चौह्बी नवंबर दो ज्हार दो चार अगस्त दो ज्हार तेरां